आठ हज़ार पाँच सौ बाईस छ हज़ार तीन सौ पच्चीस नौ हज़ार छ सौ बारह बीस हज़ार पाँच सौ पच्चीस दस हज़ार पाँच सौ पंद्रह